उत्तर प्रदेश में मीडिया समाचार में कई मानव अधिकार जे बारे में ख़बरां ॾेखाईंदा आहिनि त उन में जेको आहे पूरी जानकारी मिलंदी आहे घर वेठे त समाज में छा हले थो पियो पंहिंजे शहर में छा थो हले पांजे राज्य में छा थो हले पियो त उन में इहे मेन मेन मुदनि ते जेके आहिनि मीडिया द्वारा ई असांखे ख़बरां पवंदियूं आहिनि त जीअं जमादार द्वारा मैला ढोइण सर ते उठाइण या कैदियुनि खे यातनायूं या फिर महिलाउनि जे ते अत्याचार या घरेलू हिंसा इन या फिर बाल मज़दूरी त इन सभिनि मुदनि जी असांखे जानकारी समाचार में मीडिया द्वारा मिलंदी आहे त असां उन में ॼाण वारा थी वेंदा आहियूं त मीडिया जो असांजे जीवन में ॾाढो ई महत्व आहे